हम अपने राज्य की सम्पन्न संस्कृतिक विरासत को बचाए रखने में या उसको आगे बढ़ाने में हिंदी भाषा का सहयोग लेते हैं क्योंकि वाकई में जो हिन्दी भाषा है उसकी बहुत बाड़ी भूमिका है क्योंकि सबसे पहली बात तो की हिन्दी एक सरल भाषा है है ना हमारे लिए तो है क्योंकि हम इसको बोल लेते हैं और दूसरे लोगों के लिए क्योंकि वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरी भाषा के अपेक्षा हिन्दी को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं अधिकतर जैसे जो रंगमंच नाटक होते हैं गीत होते हैं संगीत होते हैं किताबें होती है जो भी अभिव्यक्ति की चीज़ें होती हैं वो हिन्दी भाषा में होती हैं तो हिन्दी भाषा में जब को रंगमंच का कार्यक्रम होता है तो अगर व्यक्ति को पूरा ना भी समझ में आए तो थोड़ा बहुत तो उसको समझ में आ ही जाता है देख के तो वैसे आ ही जाता है पर जब वो सुनता भी जाता है बोलने वाला बोलता है और उसको जो सुनने वाला सुनता है तो उसके कानों में जब वो शब्द जाते हैं तो वो बहुत ही उसको असानी से समझ में आ जाते हैं इसके अलावा किताबें भी हर कोई पढ़ता है तो जब हिन्दी भाषा की किताबें पढ़ता है तो उसको एक एक शब्द का अर्थ जो है समझ में आ जाता है और हिन्दी की जो किताबे रहती है उसमें कठिन शब्दों के भी अर्थ दिए हुए होते हैं अगर किसी व्यक्ति को मान लो अगर कोई कठिन शब्द समझ में नहीं आ रहा है जैसे आलोचना लिखा है आलोचना नहीं समझ में आ रहा है तो आलोचना के और भी दूसरे अर्थ लिखे हैं जैसे उसका मतलब हो है निंदा या बुराई तो वो भी समझ मे आ सकता है और रंगमंच नाटक होते हैं गीत संगीत होते हैं कहीं कहीं हम जाते हैं तो लोग नृत्य भी होते हैं और लोक गीत भी होते हैं तो जो लोक गीत वगैरह भी होते हैं वो हिन्दी में ही होते हैं है ना लोक वहाँ की लोक भाषा जो होती है जिसमें अधिकतर हिन्दी के ही शब्द होते हैं तो वो जब ऐसे लोक गीत जब चलते हैं तो वहाँ की संस्कृतिक विरासत है वो उसको प्रकट करते हैं और देखने वाले को मालूम पड़ जाता है कि हाँ उस हिन्दी भाषा के जो गीत है या संगीत है या जो लोक गीत है उसके माध्यम से वो समझ सकते हैं की हाँ ये किस चीज को प्रकट करना चाहते हैं जैसे मीराबाई के बारे में ही ले लेते हैं मीराबाई के बारे में हिन्दी में बहुत सारे गीत है तो जब वो गीत गाते है तो गीतों के शब्दों में उन की जो कृष्ण के प्रति अपार भक्ति है या उनके प्रति प्रेम है वो सब कुछ प्रकट होता है और भी दूसरी बहुत सारी चीजे हैं जैसे प्रह्लाद के बारे में ले लो या ध्रुव के बारे में ले लो या प्रभु श्री राम के बारे में ले लो तो गीतों में बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कई बार हम देखते हैं की राम जी के बारे में लव कुश ने रामायण के अंदर जो गीत गया था तो उसके अंदर राम जी के पूरे जन्म से लेके तो सीता विवाह उनके उसके बाद उनको सीता जी को कैसे भेजा गया वहाँ से उनको त्याग करके जाना पड़ा और राम को कैसे वनवास हुआ रावण का कैसे वध हुआ वो सारी चीज़ें उस गीत के अंदर लिखी हुई हैं तो वो सारे हिन्दी भाषा में ही गए हुए हैं इसलिए जो संस्कृतिक विरासत है वो बहुत अच्छे से प्रकट करते सुनने वाला भी बहुत अच्छे से सुन सकता है समझाने वाला बहुत अच्छे से समझा सकता और बताने वाला बहुत अच्छे से बता सकता है हिन्दी भाषा में तो हिन्दी भाषा एक ऐसी भाषा है जो लगभग सभी लोगों को बोलना आती है अगर आप मान लीजिए भारत देश की बात करें और भारत देश के किसी कोने में हिमाचल प्रदेश में चले जाए या तमिलनाडु में ही चले जा जबकि तमिलनाडु की भाषा तमिल और कर्नाटक में कन्नड़ भाषा है और भी बहुत सारी भाषाएं मराठी है गुजराती है हिन्दी है इन सब में कहीं ना कहीं तो हिन्दी के जो शब्द हैं वो आते ही आते हैं और माना कि अगर वहाँ लोग तमिल भाषा बोलते हैं लेकिन फिर भी उनको कुछ शब्द जो हिन्दी के तो समझ में आ ही जाएंगे इसलिए हिन्दी भाषा जो है संस्कृतिक विरासत को बचा के रखने में बहुत बाड़ी भूमिका निभाती

तबला के ऊपर जो लोग अपना ये पाठ्यक्रम चलाते हैं या गायन के ऊपर जो पाठ्यक्रम चलते हैं तो उनके जो पाठ्यक्रम बने हुए हैं वो भी हिन्दी भाषा में बने हुए हैं बच्चे भी इस्कूल जो जाते हैं उनके भी पाठ्यक्रम हिन्दी में बने हुए हैं और बच्चे जो किताबें पढ़ते हैं वो किताबों के अंदर भी सांस्कृतिक विरासत के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है और देखा गया है कि बच्चे दूसरी भाषा की अपेक्षा हिन्दी भाषा को बहुत जल्दी कैच करते हैं क्योंकि वो जुबान पे भी बहुत जल्दी आ जाती है और लिखने में भी बच्चों को समझ में आ जाता है लिखा हुआ भी बच्चे बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं उसको तो हिन्दी भाषा जो है वो उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है और बहुत इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें कहीं हम बाहर भी चले जाएं दूसरे देश में भी चले जाएं तो आग हम देखेंगे कि हमको अगर वहाँ की भाषा नहीं आती और हम हिन्दी भाषा बोलते हैं तो वो बहुत जल्दी कुछ लोग तो होते ही लगभग ऐसे जिनको समझ में आ जाती है हिन्दी भाषा कि हाँ ये किस भाषा में बात कर रहा है और वो पहचान भी जाता है कि हाँ आपको हिन्दी भाषा आती है और आप वहाँ की बात कर रहे हैं तो आप अगर यहाँ की कोई बात करेंगे कि भैया हमारे यहाँ ऐसा है मान लीजिए अगर आप राजस्थान के हैं राजस्थान के अगर कोई खाने की बात कर रहे हैं कि भईया हमारे यहाँ पर दाल बाटी बनती है या चूरमा बनता है तो व्यक्ति पहचान जाएगा की भईया ये एक तो हिन्दी भाषा बोल रहा है दूसरा दाल बाटे चूरमे की बातें कर रहा है तो जरूर ये राजस्थान के सांस्कृतिक विरासत की बारे में बात कर रहा है वहाँ के रहन सहन वहाँ की शैली के बारे में बात कर रहा है इस प्रकार से सबको मतलब वो चीज़ें समझ में आने लग जाती कि हाँ हिन्दी का क्या महत्व है